नोंथांनि बड'लेण्ड ट्रान्सपर्ट चार्बेसनि ड्राइभार सालायगिरि बिथाङा कभिदनि समाव माखासे नांगौबायदियै नेम खान्थिफोरखौ फालियाखै बिथाङा मास्क गानाखै आरो गारिनि माखासे सिटफोरखौ साखोन सिखोन खालामाखै दा बिनि थाखाय नोंथांनिसिम माखासे अजद दैखांहरनाय जादों दा नोंथाङा बिनि सायाव थाबैनो मोनसे नङा मोनसे एकसन लानांगौ